ہمارے علاقے میں کسانی ہیں کھیتی گرہستی زیادہ ہے لوگ کھیت کھیتی کے پیشے شے جڑے ہوئے ہیں اور مختلف طرح کی کھیتیاں کرتے ہیں سبزی کی کھیتی اناج کی کھیتی گیہوں کی کھیتی دھان کی کھیتی مکئی کی کھیتی اور اس کے بعد بہت سارے فروٹس کی کھیتی بھی کرتے جیسے پپیتا ہوا انگور ہوا سیب ہوا اس کی بھی کھیتی میرے علاقے میں لوگ کرتے ہیں اور میرے علاقے میں سیاح لوگ بھی آتے ہیں دیکھنے کے لیے اس لیے کہ یہ مشہور اور کیا کہتے ہیں معروف علاقہ ہے میرا لوگ سیاح آتے ہیں اس علاقے کو دیکھتے ہیں غور سے اور یہاں سے بہت ساری تصویریں لے جاتے ہیں یہاں کی مٹی کو لوگ لے جاتے ہیں کہ بھائی یہاں کی مٹی کے اندر کیا ہے کہ جو چیز یہ لوگ چھیٹ دیتے ہیں زمین میں وہ اگ جاتا ہے علامہ اقبال کا شعر ہے نا کہ مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہتے ہو کہ دانہ خاک میں مل کے گل و گلزار ہوتا ہے تو میری آبادی میں ہر چیز ملنے کے بعد گلزار بن جاتا ہے